मैम आप पेट ओनर बोल रहें एक्चुअली मेम मुझे एक पेट चाहिए ना ना नहीं मैम मुझे ना जर्मन शेफर्ड चाहिए जर्मन शेफर्ड चाहिए जर्मन शेफर्ड हाँ सही कह रहे हो मैम आप मैम मैं जो पेट्स हैं उनको बहुत प्यार करती हूँ इस लिए मुझे चाहिए मुझे बचपन से ही शौक़ है उन्हे पालने का और उनकी केयर करने का इस लिए मैं नए नए तरह की ब्रीड के डॉग्स वग़ैरह लेती हूँ और उनकी देख भाल करती हूँ हाँ हाँ ये बात आप एक दम बिल्कुल सही कह रहे हो कुत्ते हर किसी के पालने की बस की बात नहीं है तो मैं उसको पैडीग्री या जो आते हैं और जो हड्डियाँ आती हैं उनको वही हाँ आपको उनको मैं ये सब खिलाऊँगी और उसके लिए ट्रेनर भी रखूँगी एक अलग से जो उसको ट्रेनिंग देगा और उसके आगे अच्छा रहे मतलब उसकी हेल्थ डाइट अच्छी बनी रहे और उसको हाँ हाँ हाँ हाँ बैर वो मैं पूरा इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगी कि उसको पूरा टीकाकरण कराया कराया जाए और उसको प्यार से रखा जाए ठीक है मैम ठीक है ठीक है धन्यवा